हैलो तव्हां फ्लिपकाट कस्टमर केयर मां था ॻाल्हायो हा भाउ जय झूलेलाल मूंखे इहो पुछणो आहे त मां तव्हांजे ऐप में हिकिड़ी टी शर्ट ऑडर कई हुई हा हा हिकिड़ी शर्ट ऑडर कई हुई त मूंखे न उन जी ऐप ते ख़बर ई कोन थी पए त टी शर्ट केसि ताईं पहुती आहे हा न को बि को बि इंफॉर्मेशन कोन्हे हुन ते बि केसि ताईं पहुती आहे किथा ईंदी कॾहिं ईंदी त मूंखे ॿुधाए था सघो त भई उहा केसि ताईं मूं वटि अची वेंदी हा मां आईडी ॾियां थी लिखो हा पंज ॿ टे अठ ए बी हा इहा हा मुंहिंजी आईडी अछा हैलो हा हा चओ चओ अछा अञा ताईं कोन निकिती आहे

अच्छा बारिशन जे करे हा मी त घणो आ मींहं जे करे कोन निकिती आहे अछा तव्हां मूंखे ॿुधाए था सघो त भई केसि ताईं अची वेंदी अछा पंद्रहं तारीख़ जो ईंदी पंद्रहं तारीख़ त घणेई परे थी वेंदी ऐं मां छा इहो टी शर्ट आ इआ मां मुंहिंजे फंक्शन लाइ घुराई हुई मुंहिंजो हिकिड़ो कॉलेज में इवेंट जो जंहिं लाइ मां इन खे घुरायो हुओ त मुखे उओ इवेंट त अठी तारीख़ जो आहे मूंखे उन अठी तारीख़ जो खपंदी हुई इहा टी शर्ट त मोकिले कोन था सघो पहिरीं अच्छा पंद्रहं तारीख़ ई थींदी न त तव्हां हिकिड़ो कमु कयो त इहा जेका शर्ट आहे ईअं तव्हां कैंसिल करे छॾियो उते पर मां छा कंदसि इहा शर्ट मां छा कंदसि मूंखे उन इवेंट लाइ खपंदी हुई मुंहिंजे कॉलेज जे मां इन करे ई घुराई हुई न तव्हां महिरबानी कयो इन ऑडर खे कैंसिल कर छॾियो हा ऑडर कैंसिल करे छॾियो अछा हा लिखो मुंहिंजो फोन नंबर अठ टे सत चारि पंज पंज ॿुड़ी टे ॿ सत हा ओटीपी हिकु मिंट अचे मां ॿुधायां थी हा हा अची वियो लिखो सत ॿ टे ॿ हा हा केसि ताईं ईंदो मैसेज ऑडर कैंसिल जो अछा ठीकु आहे ठीकु आहे फोन रखंदे ई अची वेंदो ठीक आ धन्यवाद महिरबानी